उन्दै गथ'खौ होननो थाङोब्ला जुदि बिनि गुबै रावा बर'खाब्ला बिदिबा बेखौ बर' राव फोरोंनाया गोनांथि मानोना जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला गिदिर गिदिर सोहोराव थाग्रा बर' सुबुंफोरा बर' रावाव रायज्लाया लासेनो मालाय हारिनि रावावसो माने रायज्लायो दानि जुगाव जेरै गुवाहाटिखौ नायनो थाङोब्ला आंनि माखासे सिनायनायफोर दङ जायनाव थाङोब्ला बिसोरो आंजों बर' रावनि जायगा हिन्दिआवसो आंजों रायज्लायो आरो बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो बर' राव फोरोङालासेनो बिसोरजों एसामिस एबा हिन्दि रावावसो बिसोरनि बिमा बिफाया बिसोरजों रायलायोमोन बेनिखायनो बिसोरो बर' रावाव बांद्राय मोजाङै रायज्लायनो रोङा ओमफ्राय जुदि उन्दैनिफ्रायनो सासे गथ'खौ बिनि बिमा रावाव रायज्लायनाय फोरोङाब्ला जानो हागौ उनाव थांनानै जोंनि गेजेराव बर' रायज्लायग्राफोरा बांद्राय थानायानो नंलिया आरो बेयो सासे बिमा आरो बिफानि दायथ'खा गावनि गथ'खौ एबा गावनि फिसाफोरखौ गावसोरनि गावबा गावनि गुबै राव गुबै रावखौ फोरोंनानै दोननाया मानोना

गुबुन हारिनिया गावबा गावनि राव खौ एबा गावबा गावनि हारिखौ गोबां मालाय बेलेग गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव गावबा गावनि हारिखौ एबा गावबा गावनि औ गावबा गावनि हारिखौ दिनथिसारो थिग बिदिनो जों बर'फोराबो गावबा गावनि हारिखौ गुबुननि नि सिगाङावबो जोङो गावबागावनि हारिखौ जोङो गावबागावनि हारिनि हारियाव मा खालामो जों माबादि थायो बेफोरखौ जोङो दिनथिनानै लानो हानांगोन